मैं केमरे से नेचुरल चीज लेना पसंद करती हूँ मैं पोस वाली फोटो लेना कम पसंद करती हूँ मुझे ऐसी फोटो ज्यादा पसंद है जो बिना पोस के फोटो होती है जो नैचुरली होती है और वो देखने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें कोई चीजें पहले से ऐसी नहीं होती है कि किसी ने पहले से उसे शूट कर रखी है और उसे सोच रखा है कि नहीं यह चीज होनी चाहिए जबकि मेरा मानना है कि ऐसी फोटो ज्यादा पसंद होनी चाहिए कि जो बिना सोचे और एकदम ले ले मतलब एक पल को ऐसा संभाले कि वो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो क्या है और उसे वही फोटो मुझे बहुत पसंद है अब जैसे किसी ने पोस बनाया और मैं उसकी फोटो लूँगी तो वह फोटो अच्छी जरूर आएगी परफेक्ट हो सकती है लेकिन अगर कोई कुछ मतलब खट्टी मीठी बातें कर रहा है या कुछ हँस रहा है मुझ पर नेचुरल हँस रहा है तो उसे फोटो को मैं लूँगी तो वह फोटो पोज़ से भी ज्यादा अच्छी रहेगी और बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी तो मुझे ऐसी फोटो है लेना बहुत पसंद है और मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि वह फोटो ले और मैं ऐसी फोटो लेकर अपनी यादों की किताब में कैद करती हूँ मतलब एक कैद करना तो बहुत बुरी चीज होती है लेकिन मैं कैद नहीं मतलब मेरी यादों को समेटती हूँ और इसी तरह मैं आगे की नई नई चीजों को अपनी यादों की तरह रखती हूँ ताकि मुझे बहुत पसंद है यह सारी चीजें ऐसी करना बहुत पसंद मुझे कैमरे कहीं भी जाती हूँ तो मैं सबसे पहले पर मैं अपना कैमरा लेती हूँ लोग मुझे बोलते भी हैं अधिकतर मेरे साथ वाले कि कितना फोटो लेती है क्या लेती है लेकिन मुझे बहुत पसंद हैं